हँ जी सुबोधजी से ही बात भय रहल अछि अहाँके अहाँ के बजै छियै

जी कोइ बात नहि अहाँ स्टेट लेवेल पर खेलै छी तऽ कोइ बात नहि हमसब ओकरा लयके हमसब ओहिके बातमे आगे बातमे आगे लयके चलै छियै कोइ दिक्कत है तऽ बोलू जी ओहिसबके बारेमे हमरासबके पास तऽ बहुत ऐसन ऐसन आदमी है कि जे ओकरा लयके आगे हमसब चलै छियै पहले तऽ जिला लेवल चलल रहिये जिला लेवल से बहुतके हमसब लयके आगे स्टेट लेवल पर गेलिए अब स्टेट लेवल से आगेभी हमसब अन्तर्राष्ट्रिय लेवल पर भी खेलबा रहल छियै बहुते ऐसन आदमी सब छल ओकरासबके जोड़ि देलिए जेकरा लयके घुमि रहलछिये अहाँके दिक्कत है तऽ बोलु कि अहुँके लयके हम आगू ओहिके लेल हम कोइ टेंशन नहि लेबै ओकरालेल सबकिछु हम कय सकै छियै जी ओ के जी ओकरा बारेमे तऽ हम बतायब कि जब हम अहाँके अहाँ हमरा पास आउ ओकराबादमे हम सबकिछु बतायब कि स्टेट लेवल पर लयके चलब ओकरालेल टेंशन न लु सब सपोर्टिंग हम करब आबु ओकरासे अहाँके साथ साथ और कोइ भी हो त बतायब कि सबकुछ लयके हम सपोर्ट करब ओकरालेल टेंशन नहि लेब

जी जी हम सीतामढ़ीमे आउ तऽ हम सीतामढ़ीमे जहाँसे भी हम डुमरा फील्ड मे आके हमको मिल जानके है बहुत ऐसन लड़काके हम अन्तराष्ट्रीय स्तरपर भेजै छियै खेलके स्पोर्ट्स के बारेमे जे छै कबड्डी भेले क्रिकेट भेले अहिसबके बारेमे हमसब बहुतकिछु बतबै छियै

जी डु डुमरामे हवाईफिल्ड अंसारी के एकेडमी भेलक नहि ओहि अंसारी एकेडमी के टीम से हमसब चलबै छियै अहाँके जी अहाँ अहाँ छलीह कहाँ कि जे अहाँके बतादेतिए कि कत्ते दूर आबै जी जानकीस्थान जानकीस्थान से कोइ आँटो वोटो भऽ गेल बाइक वाइक छलए जी हँ त कोइ जानकीस्थानसे कोइ भी आँटो पकड़लूह आ वहाँसे बताउ कि हमरा डुमरा आबयके है ओ कोनो बीस रुपआ लेत पहुँचा देत

हँ आउ शंकर चौकके पास आइये आउ और वहाँसे आगू बढ़ू फिर हमरा अहाँके सम्पर्क करु आके बातचीत करु कत्ते फोने पर ठीक ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि धन्यवाद